औ आं आर्ट स्कुलाव एडमिसन लादोंमोन आखिनायखौ सोलोंनो थाखाय बे बे जाहैबाय शुबम काला मन्दिर बियो धुब्रिआवमोन उन्दै समाव धुब्रिआव थानाय जानायखाय बेयावनो सोलोंनाय जादोंमोन आरो आखिनायखौ जेनेबा बिमाया न'आव थाबाय थानायखाय टाइम पास खालाम स्लायस्लाय आर्टआवनो क्लास लाहैथों होननानै एडमिसन होयोमोन आरो फार्स्टआवथ' एडमिसन लाखांनायनि उनाव थांनोनो मोजां मोनखायाखै मोन जेनेबा धुब्रिआव नों हारसाफोर जोबसोमोन नालाय आंहा रायज्लायनोबो उसुबिदा मोन आमफ्राय सिनायाबोमोन नालाय ओंखायनो आमफाय उनाव जेब्ला थाङै थाङै स्टार्ट खालामो लासै लासैनो मोजां मोनलाङो आरो जेनेबा माखौ माबायदि आखिनांगौ मानांगौ लासै लासै रोंलांनायनिफ्राय साबसिन मोनलांबाय आरो थांनो आमफाय थांबाय थाबाय आरो उनाव आमफाय कर्सखौ कमप्लिट खालामनो हायासै आरो आङो माने उनावहाय बिमाया जोंना ट्रेन्सफार जाबाय नालाय आं बे जायगानिफ्राय फैनानै बे कर्सखौ गारनांगौ गारनांगौ जायो आरो बिनि उनाव आं जेरावबो एडमिसन लाफिनानै ओरैनो आर्ट क'कराझाराव आं मिन्थिनायाव फाइन आर्ट्स कलेज दङ बेयाव बिदिनो सावगारि आखिनाय मानायनि कर्सखौ फोरोंनाय जायो आमफ्राय आंहा बिदिनो आखिनायनि माबायाव एसे इन्ट्रेस्ट दङमोन आरो थारमाने सानोमोन आरो उन्दैआव जेनेबा आं देनांहाय गिदिर देरब्ला गिदिर आर्टिस्ट जागोन होननानै आमफाय दा आं कर्सखौ फोजोबनो हायैखाय आं माने रोङासै आरो बे जिनिसखौ आं थारमाने आखिनायफोरनि टेकनिक्सफोरखौ रोंजोबासै आमफ्रायदा सानो आरो कर्सखौ जुदि कन्टिनिउ खालामनो हागौ मोनब्ला दाहालागै साबसिननिफ्राय साबसिन जासिगौमोन आरो बेखौनो आं सानो